ओ हेलो कहैत छी अहाँकेँ इसकुल केहन अइ इसकुलके केहन साफ सफाइ रहैत छै पढ़ाइ लिखाइ केहन चलैत छै इसकुलके पढ़ि लिखकऽ बच्चा सबके कोपियो किताब मिलैत छै कि नहि अच्छे तहन आओर कहिऔ पढ़ाइ लिखाइ मास्टर अबैत छै टाइमसँ कि नहि अबैत छै बच्चा सबके सुन्दरसँ पढ़ाबैत छै कि नहि पढ़ाबैत छै तऽ ठीक छै तऽ हम काल्हि खुनी एडमिशन करबायब अहाँ कनि ओतहि मौजूद रहबै आओर तऽ नाम लिखा देबै कै ला तऽ अहाँ तऽ बूझैत सूझैत छियै ने हम तऽ कनि कम बुझैत छियै तऽ ओहिके लेल की सब लगतै हूँ अच्छे आब बच्चाके जिम्मेवारी अहाँ उपर रहि जेतै ओ आब ई नहि जे गपमे पड़तै बच्चा तऽ अहाँ सब खाली कुर्सी पर बैसल रहबै अच्छे तऽ फेर हम अबैत छी तऽ पहिले जाँचब ओ जँचलाके बाद जखन हम पास अहाँ भऽ जायब पढ़ाइ लिखाइमे तेकर बादे हम नाम लिखायब बच्चाके नहि तऽ हमर पैसो फँसि जायत ने हँ आब देखिऔ गार्जियन से पूछि लैत छियै जेना जे कहतै से तेना करबै पैसोके व्यवस्था होयतै यऽ तहने ने अच्छा कोन दिन दिनके नाम लिखाइत छै अच्छे सण्डेके छोड़ि कऽ अच्छे तऽ पहिने कोन कोन किताब लेबऽ पड़ैत छै बच्चाके नाम लिखयलाके बाद ओ तऽ पैसा कते लगैत छै अच्छे तऽ अहाँकेँ पास सब किताब रहैया कि बाइलियोसँ लेबऽ पड़तै ओ ठीक छै बादमे बात करैत छी